ایک بار کی بات ہے کہ میں نے مارکیٹ سے طوفان کا ایک فین خریدا جوکہ دکاندار مجھے یہ بات بول کر دیا تھا کہ یہ پنکھا دو سال تک کی گارنٹی ہے اور یہ خوب اچھا بہترین چلے گا لیکن یہ ہوا کہ ایک سال چلنے کے بعد وہ بار بار خراب ہونے لگا جس کے وجہ سے میں تنگ آ کر پھر اس پنکھے کو کباڑی والے کو بیچ دیا